जय झूलेलाल लास्ट टाइम तव्हां खे ऑर्डर ॾिनो हुयो जेको असां वटि उहो ऑर्डर पहुचंदे पहुचंदे न उहो थधो थी वियो हुयो हिन दफ़े थोड़ो ध्यान ॾिजो लास्ट टाइम तव्हां खां बटर पनीर दाल चावंर सभु घुराया हुआ महिमान आया हुआ घर में त अॻिए दफ़े जाम असां खे तकलीफ़ थी पई महिमान बि ग़ुसो थी विया असां जे घर वारनि खे ई पंहिंजे ॿाटिलन में थोरो गरम करे सर्व करणो पियो त हिन दफ़े जेको तव्हां खे ऑर्डर ॾियूं था उहो थोरो गरमु हुजे ऐं गरमु पहुंचे त वधीक सुठो शायद तव्हां जे होटलनि जो बि नालो थींदो आहे कि भाई किथां आई आहे रोटी त उन में तव्हां जे होटल जो बि नालो सुठो थींदो त हिन दफ़े जेतिरो थी सघे मां हाणे ऑर्डर ॾियांव थो तव्हां खे उहो ऑर्डर तव्हां लिखो हिन दफ़े तव्हां सुठी कढ़ी ठाहे मोकिलियो दाल चांवर ऐं बटर पनीर इहे सभु मोकिलिजो जेतिरो थी सघे गरमु गरमु मोकिलिजो जीअं मुंहिंजा महिमाननि खे तव्हां जी सुठी क्वालिटी ऐं गरमु जेकी लास्ट टाइम असां खे शिकायत मिली हुई हिन दफ़े उहा न मिले बि॒यो कुझु नओं आईटम आयो हुजे त ॿुधायो त उहो बि असां तव्हां खे चऊं ॾियो अच्छा इहो आईटम आयो आहे ठीक आहे इहो आईटम बि विझी छॾियो गरमु गरमु ऐं डिलिवरी बॉय जेको आहे उन खे चइजोसि कि भई जल्दी टाइम ते निकिरे ऐं पैकिंग वैकिंग जेकी आहे उहा चङी तरह करे मोकिलिजो